अमेरका इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया कॅनडा जर्मनी फ्रांस इटली जेपन चायना रुशिया दक्षीण आफ्रिका सुरत कुरला उडपी तिरवंतमपुरम शिमला मनाली लखनव भोपाल रायपूर चंदीगढ आगरा पणजी मडगांव हैद्राबाद वास्को द गाम म्हापशें कलांगूट बनावली कोलवा काणकोण पोंडा फार्मागुडी आदलें गोंय केपें मुंबय पोनी दिल्ली अमृतसर नागपूर दोलाखपूर कोटापूर